ہاں السلام علیکم جی ہوٹل مینیجر بول رہے ہیں

ہمیں روم چاہیے ہم اسٹوڈینٹ بول رہے ہیں ہمیں روم چاہیے ڈبل بیڈ روم کتنے کا آئے گا ریٹ اے سی اے سی جس میں لگی ہوئی ہو وہ روم چاہیے ہمیں اور ڈول بیڈ کا ہونا چاہیے اور سنگل بیڈ روم کا ڈبل کا آٹھ سو کچھ کم کیجیے میڈم کیونکہ ہم اسٹوڈینٹ ہے دو تین مہینہ تک رہیں گے تو کچھ کم ہمیں بتا دیجیے اسٹوڈینٹ اسٹوڈینٹ ہے ذرا جی جی جی پتہ بتا دیجیے ہمیں ہم آ جائیں گے اچھا جی پتہ بتا دیجیے تو ہم آ جائیں گے جی جی دیکھ لیں گے دیکھ کر جی آپ پتہ بتا دیجیے نا میڈم پتہ بتا دیجیے میم تو جی

جی جی ہمیں پتہ بتا دیجیے تو اس جگہ پہنچ جائیں گے ہم ہمیں پتہ بتا دیتے تو اس جگہ پہنچ جائیں گے نا آسانی پڑے گی نا ہمیں پتہ بتا دیجیے گا تو جی جی کر دیجیے گا تو اچھی بات ہے جی جی ہاں یہی واٹسپ نمبر ہے جی جی ٹھیک ہے اوکے اوکے جی جی اوکے ٹھیک